हमरा सभके जे समस्या रहै छै गाइ भैँसके चर अथीके लिए घास भुस्साके लिए तऽ घास भुस्सा मौसम ठीक रहै छै तऽ घास भुस्सा उपजाबै छिए मौसम खराब भेला से नहि जेना दहला आ जाइ हइ तऽ ओहिमे नहि होइ हइ तऽ सुखले कुट्टी कटा दै छिए कटाके या मालके दाना पानी लऽ कऽ सानी लगा दै छिए आओर नहि तऽ जेना अथी रहै हइ मौसम ठीक रहै छै तऽ ओहिके मकइ गहूम बाउग कऽ दै छिए जइ बाउग कऽ दै छिए तऽ काटिके आनै छिए कुट्टी कटिके सानी मालके लगा दै छिए थोड़े दानो मिलाके लगा दै छिए नहि ओहोसँ होइ हइ तऽ थोड़े बुलाइओ आके बुला आओरके आनै छिए तऽ फेरो दुअरापर आनै छिए सानी लगा दै छिए बुझलिए तऽ तऽ सानी लगा दै छिए सानी लगाके तब माल जाल खाइ हइ बुझलिए नहि ओहोसँ जेना दहार आ गेलै दहाल आओर आ गेलै तऽ जेना नहि भेलै घास भुस्सा दहा गेलै नहि भेलै तऽ सूुखलो कुट्टी कटाके रखि दै छिए तऽ सानी लगा दै छिए दाना दाना आओर लऽ कऽ सानी लगा दै छिए तऽ माल खाइ हइ

दाना लगा दै छिए सानी तऽ खाइ हइ बुझलिए तऽ एनाहितेमे मालके हमरा आओरके पोसै छिए बुझलिए तऽ दाना पानी सानी लगबै छिए हरिअरी रहै हइ तऽ हरिअरी से कुट्टी काटिके आओर मकइ होइ जेना जइ होइ घास होइ सबचीज आनै छिए काटिके आओर सानी लगा दै छिए सानी लगाके आओर मालके खुअबै छिए बुझलिए सानी लगा दै छिए सानी लगाके मालके खिअबै छिए बुझलिए तऽ एनाहिते कऽ कऽ मालके हमे आओरके पोसै छिए बुझलिए कथी बोलै हइ घास भुस्सा सब अपन भुसखारमे भरिके कुट्टी काटिके भुसखारमे कुट्टी कटाके राखि दै छिए आओर तब मालके अथी करै छिए खिअबै छिए